ہندوستان کی آب و ہوا مختلف ہے مختلف خطوں میں مختلف آب و ہوا ہے ہندوستان کی آپ اگر مختلف ہندوستان کے کسی بھی خطے میں جائیں اور وہاں پہ اگر ہم ریئلائز کریں کہ پہلے خطے جہاں سے آئے ہیں اور دوسرا خطہ جہاں ہم گئے ہیں دونوں کا جو ہے آب و ہوا ایک جیسی ہو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے یہ انڈیا کی جو ہے ہندوستان کی آب و ہوا جو ہے ہر خطے کی ہر علاقے کی الگ الگ آب و ہوا ہے فوڑ ایگزامپل اگر آپ انڈیا کے پچھم میں چلے جائیں اس باڈر کے طرف پچھمی باڈر کی طرف پچھمی چھور کی طرف جیسے مان لیں جموں ہے کشمیر ہے ان علاقوں میں اگر جائیں تو آپ کو وہاں کی آب و ہوا جو ہے اور جو کوئی بھی انڈیا واسی ہے اور ہندوستان میں رہنے والے ان کو اگر وہاں پہ جانا ہے اگر وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کی آب و ہوا کچھ الگ ہی معلوم ہوگی جو مثلاً جیسے وہاں جانے کے بعد وہاں پہ جو ہے آب و ہوا جو ہے ٹھنڈ زیادہ پڑتی ہے برف کی چادریں زیادہ پڑی رہتی ہیں اور سردی کے زمانے میں تو کہنا ہی نہیں ہے بہت سارے روڈ بہت ساری سڑکیں جام ہو جاتی ہے برف کے گرنے کی وجہ سے بہت ساری سطح جم جاتی ہے برف کے گرنے کی وجہ سے تو وہاں کا آب و ہوا کچھ الگ ہی ہے جس طریقے سے وہاں کا آب و ہوا ہے اور وہاں کی جو مطلب آب و ہوا اس کے حساب سے وہاں کے رہنے والوں ان کی ثقافت بھی ویسے ہی ہوا کرتی ہے کیونکہ آب ہوا کے اعتبار سے ثقافت کے اندر بھی چینجنگ اور تبدیلی آتی ہے اور اگر آپ ہم یا کوئی بھی انڈیا واسی اس علاقے کی وزٹ نہ کرے کسی دوسرے علاقے کا وزٹ کرے اگر ہم ان انڈیا کے جیسے اگر پچھم سے اگر پورب کی طرف آئے جیسے ویسٹ بنگال کی طرف آئے تو اس کی آو و ہوا کچھ الگ ملے گی اس کی ثقافت کچھ الگ ملے گی یہاں کے انسان جو ہوں گے اس کی شکل و صورت کچھ الگ ہوگی آب و ہوا کے حساب سے چینجنگ ہوگی اگر جیسے ہم پہلے مثال دیے تھے کشمیر کے طرف اگر جائے تو وہاں کے رہنے والے لوگ ثقافت ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ سب الگ ہوگی لگویج ساری باڈی لینگویز اور لینگویز ساری چیز الگ ہوگی اسی طریقے سے ویسٹ بنگال کی طرف آئے بہار کی طرف آئے اور بہت ساری مطلب انڈیا کی جو علاقے ہیں زیادہ تر ساحلی علاقے میں اگر ہم دیکھیں جیسے اگزامپل کے طور پر اگر ہم ساؤتھ ایڑیا میں جائیں تو وہاں کے لوگوں کا لینگویج بھی الگ آب و ہوا بھی الگ ثقافت بھی الگ جو مطلب جو ہے کلچر بھی الگ کھانے پینے رہنے سہنے رنگ ڈھنگ شکل صورت آب و ہوا ہر ایک چیز کی اس کے اندر چینجنگ پائی ملتی ہے اور پائی جاتی ہے اور تبدیلی ہوتی ہے اگر وہاں سے آپ تھوڑا نکل کر کے ادھر آئیں اور دوسرے باڈر کی طرف آپ لداخ کے طرف جائیں انڈومان نکوبار کے طرف جائیں اسی طریقے سے آپ اگر کیرلا کی طرف آ جائیں تو اس کی آب و ہوا کچھ الگ ہی ہوتی ہے کیرلا کے طرف آپ آئیں تو وہاں کی آب و ہوا کچھ الگ ملے گی وہاں کی ثقافت کچھ الگ ملے گی لوگوں کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ملک ہندوستان کے مختلف حصوں میں جو ہے یہ آب و ہوا مختلف ہوتی ہے کلچر ثقافت تہذیب تمدن اسی طریقے سے رنگ ڈھنگ چال چلن کھانے پینے رہنے سہنے بولنے لینگویز ساری چیزوں سے مختلف ہوتی جاتی ہیں آپ تھوڑا تھوڑا اگر اس طرف چلے جائیں انڈیا کے دچھن اور چلے جائیں مطلب کہنے کی ہے گجرات نواحی اور اس طریقے سے بمبئی بڑے بڑے شہروں کی طرف چلے جاؤ تو وہاں کا بھی لینگویز کلچر سارا چیز سب کچھ فوڈ سوڈ جتنا ہے فوڈ ہو گیا شوٹ ہو گیا پہنے اوڑھنے کی جتنی چیزیں ساری ثقافت الگ ملتی ہیں تو انڈیا یعنی ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف حصوں میں مختلف خطوں میں جانے کے بعد آب و ہوا ایک جیسی نہیں رہتی ہے مختلف ہوتی رہتی ہے کلچر ثقافت تہذیب تمدن شکل صورت لینگویز فوڈ پروڈکشن ساری چیزوں کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے